हे रै जानै छीही हमराके सार्क मूवी अच्छा लागै छै बापरे ओकर मारि पीट सबसँ गन्दा तऽ ओकरो मारिपीट जे रहै छौ ने एते तगड़ा रहै छौ यहाँसँ मारै छौ वहाँ पहुँचा दै छौ वहाँ से मारय छौ वहाँ पहुँचा देइ छौ हड्डी तोइड़ देइ छौ ई करइ छौ ऊ करइ छौ बापरे ओकर जे सीन देखिकऽ गजब लागै छौ पूछ मत आरो टी वी शो तऽ हमरा अच्छे नहि लागै छौ देखैमे की ओइमे कभी एकरासँ छल करतौ कभी ओकरासँ छल कैरतौ कभी कुछो आबि जेतो कभी कुछो आबि जेतो कभी ओकरो कभी ओकरो मम्मी बनी जेतो कभी कुछो समझेेमे नइ आबै छौ कहाँसँ की की आबि जाइ छौ सिरियलमे बेकार छौ उ चीज सीरियलके आदति लगतो ने ऽजल्दी छुटना मुश्किल छौ बेकार छौ सिरियल अब सिरियलके आदति लागतो तऽ मन करतौ पूरा खतम एक हजार दू हजार कते देखबीही छइ मुवी सबमे फिक्स रहै छौ एतना लै छौ कभी मन होइ छौ देखी लैयऽ छिऔ रविवारके छुट्टी मिलै छौ तऽ देखी लै छियौ एक दू घण्टा ओ अच्छा छौ सिरियल तऽ बेकारे छौ आओर टी वी शोमे कभी कभी फेसबुक चला लै छियौ शार्ट विडियो ने तऽ कभी इन्स्टा चला लै छियौ शार्ट विडियो आरो पढ़ाईमे इन्स्टापर प्रोग्रामिंग सबके विडियो देखी लै छियौ रिकॉर्डिंगके कोनो बेरवेब डेवेलप करैके लिए उ सब देखि लै छियौ अच्छा रहै छै उ सब